میں اردو زبان کو کافی اچھے سے طرح سے جانتا ہوں اور اس کا موازنہ فارسی زبان سے کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ اردو زبان میں جو آئے ہیں وہ فارسی زبان سے آئے ہیں اسی طرح سے اردو زبان کا موازنہ عربک زبان سے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے الفاظ اردو میں جو ہیں عربک زبان سے آئے ہیں بہت سارے الفاظ سنسکرت زبان سے بھی آئے ہیں تو اردو زبان کا موازنہ کئی ایک زبانوں سے کیا جاتا ہے عربک سے پرشین سے سنسکرت زبان سے جو جو ہندوستان کی قدیم زبان پائی جاتی تھی موہن جودارو کی ان زبانوں سے بھی اردو زبان کا موازنہ کیا جاتا ہے